हेलो नमस्ते मैडम बताईए आपको कहाँ चलना है आप घूमने कहाँ कौन सी जगह जाओगी लखनऊ मथुरा अच्छा मैडम इसके पैसे बहुत लगेंगे आपको आपको जाना कहाँ है मैडम लखनऊ के तो पाँच सौ रुपए पड़ेंगे

खाली आप हो कि आपके बच्चे भी हैं हाँ तो मैडम बच्चों के भी पैसे पड़ेंगे बच्चों के सौ दो सौ रुपये दे देना ठीक है और मैडम आपको कहाँ घूमने जाना है कहाँ जाना मैडम आपको नैमिष मैडम नैमिष तो हम आपको ले जाएंगे पर आपके बच्चों को दिक्कत होगी खाने पीने की ठीक है आपको हम आधी दूर तक का ले जाएंगे फिर आगे से आप ऑटो रिस रिक्शा कुछ कर लेना हाँ ठीक है पैसे फिर हम आपसे ज्यादा लेंगे नैमिष भी जाएंगे लखनऊ भी जाएंगे आप नैमिष का छः सौ सात सौ रुपये हाँ इस समय डीजल बहुत महंगा हो रहा है हाँ ठीक है फिर आप कितने देंगे वैसे आप कितने दोगे हमने आपको छः सौ सात सौ बता दिया आप बताओ कितने मैडम पाँच सौ मैडम बहुत कम है देखो देखो बच्चों के छोड़ के हमने आपको सात सौ छः सौ बताएं हैं हाँ ठीक है फिर हमारी मेहनत दे दीजिएगा बस बाकी आप रहने दीजिए हाँ डीजल इतना महंगा हो गया आजकल रोड इतनी ऊबड़ खाबड़ है आप जानते हो हाँ चलाते चलाते ऑटो रिक्शा हालत बिगड़ जाती है ठीक है मैडम फिर नमस्ते